हैलो एह् तुस इत्थां बोल्ला करदे ओ कोठियै दा एह् में बोल्ला नी रितु सिंह इत्थुआं बसैंतगढ़ दा ते में सुनेआ की तुसें थुआढ़े जगह बड़ी अपनी ते ओह् तुसें बेचनी ऐ ते आं बाऽ मिगी हून तुस इक्क गल्ल सनायो जे तुसें मरलें दे स्हाब बेचनी ऐ जां कनाली दे स्हाब बेचनी ऐ जगह शिड़कै कंढै ते शिड़कै कशा थोह्ड़ी बक्खरी ऐ असें थोह्ड़ी सिड़कै दे कंढै लैनी ही ते भी इत्थें हून बसैंतगढ़ टुरिस्ट स्पॉट बनी दा ते लोग औंदे जंदे ते इत्थें किश पैसे इंवेस्ट करने हे ते चलो असेंगी शिड़कै कंढै थ्होग तां कोई ठीक रेट लग्गी जाह्ग तां चलो दिक्खगे किन्ने मरला केह् स्हाब किन्ने रपेऽ मरला ते में सुनेआ कि ओह् ऐ थुआढ़ी जगह पांडव बी ऐ ते ओह् पांडु आह्ली जगह तुसें देनी तां ओह् मेरे स्हाबै गौरमेंट स्हाबै ओह् तां ढाई लक्ख रपेआ कनाल ते उत्थें मतलब दुआर जंदा माल बच्छु अच्छा अच्छा कोई गलाऽ करदा हा कुसै बी लोड़दी ही ते असें बी पैसे इंवेस्ट करने ते चलो भी बेहियै करी लैगे गल्ल कुदै झत्त करगे चलो ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं खरी ओके ओके